نقل و حمل کے سب سے عام طریقے یہ ہمارے سفر کے دردرمیان جو ہوتے ہیں وہ رکشہ ہے آٹو ہے ٹرین ہے ہوائی جہاز ہے وغیرہ وغیرہ اور اس کے بارے میں میری ایک یادگار سف ایک سفر کے سلسلے میں ہے جس میں مجھے دیوبند سے اپنے گھر دربھنگہ جانا تھا اس میں میں نے اپنے اپنے بیگ کو کتابوں سے بھر لیا تھا میرا بیگ کتابوں سے پوری طرح سے بھر کر اتنا بھاری ہو چکا تھا کہ اسے ایک آدمی اٹھایا نہیں جا سکتا تھا لیکن میں نے اٹھایا او بڑی مشقت سے لے کے گیا اور اس مشقت پہ ایک بالائے مشیبت مصیبت یہ بھی آ گئی کہ میرا چکہ بھی ٹوٹ گیا تو مشقت پہ مشقت آ گئی تو میں بڑی مشکل سے اس کو اٹھا کر آٹو میں رکھا پھرآٹو سے میں اسٹیسشن گیا پھر اسٹیشن پر اتر کر پھر اس کو بڑی مشقت کے ساتھ ٹرین میں رکھا پھر ٹرین میں ایک دن کا سفر کرنے کے بعد ٹرین میں اے سی تھری ٹائر سے آیا تھا تو بہت آسانی ہوئی اس کے بعد وہاں اترنے کے بعد میں میں نے ایک رکشہ والے کو بلایا رکشہ سے بہت آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ گھر تک چھوڑ دیتا ہے دراوزے تک آپ کو لا کے چھوڑ دیتا ہے اور وہ زیادہ محنت والے آدمی ہوتے ہیں کیونکہ ان کو خود پاؤں کو بار بار ہلانا پڑتا ہے رکشہ چلانے کے لیے محنت کرتے ہیں تو کچھ سامان اٹھا کے ادھر ادھر بھی گھر کے اندر کسی کمرے میں بھی جا کے رکھ سکتے ہیں اس لیے میں نے رکشہ لیا تھا رکشہ والے نے تھوڑی مدد کر دی تو اس سفر میں مجھے بہت مشقت ہوئی کیونکہ میں نے پورا سامان ایک ہی وقت میں چاہا کہ لے جاؤں اور اس سے مجھے بہت پریشانی ہوئی تو میری ایک یادگار ہے یہ بھی کہ بہت پریشانی ہوئی تھی اس سفر میں تو اس سے مجھے سبق یہ ملتا ہے کہ ایک ہی مرتبہ میں سفر میں سفر بہت کچھ یاد دلا جاتا ہے سفر میں اتنا سامان نہیں لے جانا چاہیے سفر آسانی کے ساتھ سفر میں مشقت ہوتی ہے اس لیے آسانی کے ساتھ جو جو آسانی سے ہو سکے وہی لے جانا چاہیے زیادہ بھاری کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے